आंनि पेरेन्सखौ लानाय आं अनेक दुगा मानलानि पेरेन्सफ्रा अनेक सापर्टटिभ खालामो आर आंखौ दासिमबो आंनि बिनाय आंनि गासैबो सान्नायफोरखौ जाफुंहोयो मालाबाबो आं माबा मोनसे बिबाबो माना खालामानाय जाया गासैखौबो आंनो होजोबो एनिखाइनो आं प्राउद फिल खालामो गावबा गावनि थाखाइनो जे आं इदि आंनि पेरेन्सफ्रा एफा सापर्टिभ गासिमबो आंनि पेमेलि बिमा फिफा बिब' बिदा इसिबां सापर्टिब बिनिखाइनो आं गावबागाव दुगा खालामो आरो आं बिदि सापर्टटिब पेरेन्स मोननायखाइ आइएम स्ट्रं बिनिखाइनो आं अनेक दुगा उमफायो गैयाबाबो आंनि नांगौखौ खमि खालामा बिनि थाखाइ अनेक दुगा जायो आं आरो आंजों आंनि गासैबो लोगोफोर बिसोरखौबो अनेक बिसोरबो आंजों अनेक सापर्ट खालामो आंजों फ्रेनलि जायो गासिमबो बेनि थाखाइनो आं अनेक दुगा जायो आरो बिब' बिदा गासिमबो नांगौ मानि बिनाय मानि होयो बिनि थाखै अनेक दुगा जायो सापर्टिब पेमिलि थाबा बयबो दुगा जाखायो प्राउड फिल मोनो जे नोंनि गासिनखौबो नांगौ मानि होयो आरो फरायनाइफोराव सापद खालामो माबाफोर मोनसे जाबा हेल्प खालामो बिदिनि थाखै प्राउड जायो आरो दुगा जायो गावखौनो गाव आंहासो बिदि पेरेन्स दं बिदि मोनो बिनिखायनो प्राउड फिल खालामनाय जायो आरो माबा मोनसे खैफोद फैला गाव बिसोरो आंनि पेरेन्सफ्रा अनेक हेल्प खालामो बिनि थाखाइ अनेक दुगा जायो आंनि फरायनाय गासैखौबो लानानै दुगा जायो आं आरो